हँ हमर जे छै जैसे सिंगिंगमे जे छै मतलब बहुत जादा इंटरेस्ट रहै तऽ पर खातिर मतलब प्रयास करलियै लेकिन जे छै ने सिंगिंग करै रहियै लेकिन हमर जे छै मतलब थोड़ा गलामे मतलब बहुत जादा प्रॉब्लम ओकरा खातिर बहुत प्रयास करलियै कि मतलब ठीक होवे आओर गाना वाना गाबैके कोशिश करियै लेकिन परिवारमे जे छै वैसे मतलब सहयोग नहि मिलल से खातिर जे छै मतलब नहि करलियै आओर सिंगिंग मतलब बहुत जादा हमर शौकिन छियै कि हमहूँ सिंगिंग करियै गाना वाना गाइयै जाहिसँ हमर फेवरेट जे छै कुमार शानू फेवरेट सिंगर छै तऽ ओकरे देखके आर उदित नारायण सब जैसे सिंगर छै तऽ ओकरे देखके मोन करै छलै गाययै आओर हम जे छै कभी कभी गाना गाबै छलियै आओर मोबाइलमे रिकॉर्ड करै छलियै आओर ओकरा जे छै कहीं कहीं सब जगह मतलब पोस्ट करै रहियै आओर ओकर विकास लेल हम बहुत प्रयास करलियै लेकिन नहि हो सकलै तऽ से खातिर जे छै छोड़ देलियै ठीक छै तऽ